मैंने कुछ दिनों पहले उषा कंपनी का फ़ैन लिया यह बहुत आकर्षक है और बहुत ही सुंदर है ये ब्लू और वाइट कलर का है मेरे घर वाले भी इससे काफ़ी खुश हैं वो चाहते हैं कि आगे भी हम इसी कंपनी का फ़ैन उपयोग में लाए वे कहते हैं कि इसका मोटर काफ़ी ज़्यादा पॉवरफ़ुल है और इसकी जो तीव्रता है वो भी बहुत ज़्यादा है ये फ़ैन वर्तमान में मेरे घर के सभी रूमों में लगा हुआ है ताकि सभी को एक अच्छी हवा प्राप्त हो सके